हमरासभके ट्रैकटरसे बहुतो तरहसे काम आबै हइ जेना खेत जोताइके लिए पहिला बेर झालि जोताएल तकर बादमे फाड़ा जोताएल फाड़ाके बाद जे छै से जब खादके बेबस्था भऽ गेल रोटावेटर भेल आओर केहनो केहनो चढ़ाइ उतराइपरमे ट्रैकटर चढ़िके चढ़ि जाइ छै उपर आओर जल्दी आबि जाकऽ खेत जोताइ भऽ जाइ हइ ओकरासे बहुतो फायदा हइ जे माटि भी आबै हइ कटाके टेलरमे गहूम मकइ बीज चरसे आबि जाइ हइ लधाके ओहिपरमे बहुतो तरहके समान जे छै ओहि ट्रैकटरसे अँ बहुत फायदा हइ जिनका हइ जे भाड़ाके जिनकर सेट भाड़ापर गेलाह लेकिन केहनो केहनो कोनो जगहपर चढ़ि जाइ हइ ट्रैकटर ताहि दुआरे बलमान ट्रैकटर होइ ओहिसँ से खेती हो जाइ हइ सिमेन्ट उमेन्ट ईंटा उटा दुनिआ जतेक भी छथि ई ओहिपरमे सब आबै हइ ट्रैकटरपरमे बालू सिमेन्ट अँ ईंटा गाछ गाछो आरके जे लोड कऽ कऽ एक आरा मशीनपर गेल आओर गाछो आर जे हइ से लोड माने ट्रैकटरसे बहुतो तरहके इहाँ हइ जे गाछ आर कोइ काटै आएल तऽ ओहो जे हइ से हँ गाछ आर कटाएल तऽ ओ ओहोपर लधाकऽ ओहो चलि आएल ओहिपरसे ट्रैकटरेसे ट्रैकटर बहुतो एहन हइ जे बहुत फायदा हइ ओहिसे एक तरहसे धानोके बोझा आएल गहूमके आएल सब ओहि ट्रैकटरपर लधाकऽ चरसँ लऽ आनलक किसान